अज्ज दे जमाने च अस दिक्खने आंं कि कंट्री हर कंट्री साइंस ते टेक्नोलॉजी च बधा दी अग्गें अग्गें बधा दी ठीक ऐ में ते आखनी ठीक ऐ बधा दी सब कुछ ठीक ऐ ओह् कंट्री मतलब अग्गें जा दी उत्थें डेवलपमेंट बड़ी जादा ऐ गरीबी घटी गेई अस आखने कि हर चीज़ मतलब मशीनें पर चली गेई हत्थें दा कम्म खत्म होई गेआ लेकिन ठीक ऐ में आखनी डेवलपमेंट ते ऐ ही ऐ साइंस बड़ी जरूरी ऐ साढ़ी निजी जिंदगी च दिक्खो तुस इवन साढ़े वेद पुरान कोई बी चीज़ अगर लिखे दे ना ओह्दे पिच्छें इक कोई साइंस ही ओह्दे पिच्छें साइंस ही इवन साढ़ी जेह्ड़ी अज्ज दी दुनिया ऐ कोई बी रोजमर्रा दी जेह्ड़ी चीजां न ओह् सारी दी सारी फिजिक्स उप्पर न साढ़ा जेह्ड़ा साइंस हा ओह् मतलब इ'न्ना डेवलप हा पैह्लें बी कि साढ़ी हर चीज़ साढ़ी वेदें पुरान ग्रंथें च लिखी दी ओह्दे पिच्छें साइंटिफिक अज्ज तुस उसी पढ़ो ना ते समझ आंदी कि एह्दे पिच्छें एह् साइंस ते पराने लोग बी उस साइंस गी जानदे होंदे हे ते ओह् कंट्री डेवलप बड़ी करदी जित्थें साइंस ते टेक्नोलॉजी चला दी लेकिन में आखनी हर सिक्के दे ना दो पैह्लू होंदे अगर अस सिर्फ साइंस ते टेक्नोलॉजी दे सिर पर ही चलचै ना अस ते रोबोट बनी जाचै तुस दिक्खो साढ़े हर चीज़ अज्ज दे दिन च मेकेनाइज्ड ऐ ठीक ऐ रसोई गै तुस जाओ पैह्लें केह् होंदा हा ओह् चु'ल्ले होंदे हे उपले होंदे हे जेह्ड़े लकड़ियां बी बालदे हे अस ओह् चु'ल्ले जेह्ड़े न बड़े ओह्दे पर ई रुट्टी बनदी होंदी ही ठीक ऐ अज्ज दे डेट च रसोई तुस दिक्खो गैस ऐ माइक्रोवेव ऐ कोई ओ टी जी ऐ कोई एयर फ्रायर ऐ ठीक ऐ जेह्दे कन्नै साढ़ा टाईम ते बचा दा टाईम बी बचा दा प्लयूशन घटा दा क्योंकि ओह् चु'ल्ले दी जेह्ड़ी अग्ग ऐ ओह् कार्बन डाईक्साईड़ बड़ा छड्डदी ही हून अस आखने की साढ़ा टाईम बचा दा टाईम बचने कन्नै अस उस टाईम गी कुतै होर बी युटिलाइज करने कु'त्थें युटिलाइज करने साइंस दी इक देन ऐ सानूं मोबाइल बस मोबाइल उप्पर बेही जन्ने मोबाइल पर अपनियां अक्खां बी खराब करने ते होर कोई कम्म निं करना ठीक ऐ अस बच्चें ई बी मोबाइल पकड़ाई ओड़ने बच्चे बी मोबाइल च गेम खेला दे बिजी र'वा दे सब कुछ करा दे लेकिन तुस दिक्खो साढ़ी मोरल वैल्यूज़ कु'त्थें जा दियां इस करियै अस साढ़ी डोगरी च आखदे क'ल्ला क'ल्ला ई होंदा साथ देना साथ होना जरूरी ऐ ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी च जिस जेह्ड़ी बी कंट्री डेवलप ते करा दी लेकिन तुस दिक्खो उत्थें आस्तै आस्तै आस्तै मोरल वैल्यूज़ खत्म होआ दियां सानूं मतलब साइंस टेक्नोलॉजी कन्नै मोरल वैल्यूज़ बड़ी जरूरी न मोरल वैल्यूज़ इक इक एकता दी भावना होना जरूरी ऐ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ी अस रेही ना असें ते रोबोट बनी जाना साढ़े च ते इमोशन गै निं रौह्ने इक भाईचारा निं रौह्नां ठीक ऐ इक आपसी प्यार निं रौह्ना लेकिन में आक्खनी कि ठीक ऐ ओह् कंट्री बधदी फुलदी जेह्ड़ी साइंस उप्पर डेवलप ऐ ओह् ओह्दी बाकी चीजां निं मनदी लेकिन उस बाकी चीजें गी मनन्ना जरूरी ऐ सानूं अपने अपनी मोरल वैल्यूज सानूं कुसै कन्नै कि'यां बोलनां कि'यां रिस्पेक्ट ऐ कुसै दी ओह् ओह् वैल्यूज बी होना बड़ा जरूरी ऐ इस करियै अगर सानूं कंट्री गी अग्गें लेना ऐ सिर्फ सानूं साइंस ते टेक्नोलॉजी उप्पर निं निर्भर होना उं'दे पर निं सानूं टिके रौह्नां जां उं'दे पर निं भरोसा रक्खना सिर्फ सानू कन्नै कन्नै इक मोरल वैल्यूज़ बी होनियां चाहिदियां बच्चें गी बी सखाना चाहिदा कोई आए उसी कि'यां ओह्दी इज्जत मान करनी कि'यां नेईं करनी इ'यै मोरल वैल्यूज न साढ़े अन्दर इक इक आखदे ना कॉन्फिडेंस पैदा करदियां ते कॉन्फिडेंस पैदा होग ते अस अपने हर इक आखदे ना फील्ड च अस अग्गें बधदे बधगे भाएं ओह् पढ़ाई दा फील्ड ऐ भाएं ओह् रिसर्च दा फील्ड ऐ भाएं ओह् साइंस टेक्नोलॉजी दी डेवलपमेंट दा फील्ड ऐ इस करियै हर चीज़ होना जरूरी ऐ साइंस ते टेक्नोलॉजी ते ऐ ही ऐ लेकिन ओह्दे कन्नै जरूरी ऐ सानूं इक आपसी प्यार इक मोरल वैल्यूज इक एकता दी भावना ताकि एह् सारी चीजां कट्ठियां चलन ते इक कंट्री जेह्ड़ी ऐ ओह् बधै फुल्लै